مہاراشٹر میں بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں جہاں پر آپ گھوم سکتے ہیں جن میں سب سے پہلے آتا ہے ممبئی ممبئی میں آپ گیٹ وے آف انڈیا جا سکتے ہو جو انگریزوں کے ذریعے بنایا گیا تھا اس کے بعد آپ مرین ڈرائیو جا سکتے ہیں جہاں پر سمندر کا مزہ لے سکتے ہیں جوہو بیچ جا سکتے ہیں وہاں بھی سمندر کا مزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پونے شہر پونے شہر میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر کوتھرول میں ایک بچوں کے لیے گارڈن ہے زو پارک ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اورنگ آباد اورنگ آباد میں اجنٹا آتا ہے ایلورا آتا ہے یہ ایک گپھائیں ہیں جہاں پر پتھروں پر نقاشی کی گئی ہے اس کے بعد آتا ہے مہابلیشور مہابلیشور ایک ہل اسٹیشن ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے پوائنٹس ملیں گے جو آپ جا سکتے ہو اسنیک ایلیپھنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر میپرو کمپنی کا بہت ہی بڑا اور ان کا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جہاں پر آپ کو فریشلی ہر چیز ملتی ہے شربت وغیرہ ہے چپس وغیرہ ہے ہر چیز ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے ماتھے ران یہ بھی ایک ہل اسٹیشن ہے جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ جا کر پہاڑوں کا مزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے علی علی باغ علی باغ میں ایک سمندری قلعہ ہے اور وہاں کے بیچز بہت مشہور ہیں اور یہاں پر سمندر میں آپ کو طرح طرح کے کھیل بھی کھلایا جاتا ہے جسے ہم اسپورٹس کہتے ہیں اجنتا اینڈ ایلورا یہاں پر پتھروں کے اوپر نقاشی کی گئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد کوکن جا سکتے ہیں اس کے بعد لوناوالا اور کھنڈالا جا سکتے ہیں لوناوالا اور کھنڈالا بھی ایک ہل اسٹیشن ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر بارش کے موسموں میں عام طور سے جھرنے ہوتے ہیں جسے پبلک دیکھنے جاتی ہے